हैल्लो हैल्लो हां जी हां जी नमस्ते भाईया हां जी हां बीर जी ऐतगी असेंगी पूरी गर्मी बिच्च ते पानी थ्होया गै नेईं ऐ किन्ना मुश्कल ऐ तुआनूं पता ऐ पानी बगैर हां नेईं इ'यै हर साल तुस आखदे हो तुस जिसलै कराया लैन आंदे ते फिर तुस आखदे कि नेईं जी पानी असें देना पूरा साल ते हर गर्मियैं ते सानूं एह् परेशानी आंदी गै रौंह्दी ऐ चलो कोई नेईं दिक्खी लैन्ने आं हून अग्गें केह् बनदा ऐ हां ठीक ऐ